जींअ त तव्हांखे ख़बरु आहे इंडिया जो शिक्षा नीति चार भाङनि में विराहियल आहे जीअं त लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकंड्री ऐंड हायर सेकंड्री हिन मे वधीक प्रोब्लम अनइक्वल ऐक्सेस टू ऐडूकेशन में ईंदो आहे आउटडेटिड करिकुलर सिस्टम ईंदो आहे ऐं इनऐडूकेट फंडिंग जे करे ईंदो आहे